केह् आखदे जेह्ड़ी रुट्टी अस केह् आखदे दपैह्रीं बेल्लै बनांदे ओह् केह् आखदे अस जादैतर सब्जी होई जेह्की असें घर केह् आखदे होंदे लाई दी होंदियां कन्नै अस चौल दाल बनांदे कन्नै खीरे होई गे ओह् अपने घर असें कन्नै लाए दे होंदे ओह्बी ओह् करदे केह् आखदे कन्नै असें चीरे दे होंदे कन्नै अस रातीं बेल्लै केह् करदे कि रातीं अस जादैतर रातीं अगर अस जेह्की रुट्टी बनांदे जादैतर फुल्के बनांदे कि चौल इं'या केह् होंदा कि डाईजेस्ट निं होंदे अच्छी तरह फुल्का ठीक रौहंदा रातीं टैमें पर बाकी सलाद चीरी रखदे होर बस इन्नियां हारियां चीज़ां जेह्कियां अस बनांदे दपैह्रीं बेल्लै चौल दाल होई गे कन्नै अस रातीं आस्तै फुल्के गै बनांदे जादैतर जां चौल होई गे थोह्ड़े जेह् ओह् जादैतर फुल्के बनांदे